میں ٹیکنالوجی کے فوائد اور نقصانات بتانا چاہتی ہوں گذشتہ کچھ عرشوں میں ٹیکنالوجی کے شعبوں میں بےنظیر ایجادات و اختیارات ہوئیں جن کی وجہ سے گھروں اور کام کرنے کی جگہوں کے علاوہ طب مواصلات دفاع اور دیگر شعبہ ہائے زندگی میں بہت بڑی تبدیلیاں آئی ہے ان ایجاداتوں نے دنیا بھر کے ممالک کی سیاسی معاشی اور ساماجک ترقی میں بہت زیادہ مدد کی ہے موبائل فون کے بےتحاشا استعمال اور انٹرنیٹ تک رسائی نے نوجوانوں کے لیے رابطے کے ذرائع بدل دیے ہیں گرچہ انٹرنیٹ تک رسائی نے ہر ایک کو بہ اختیار بنا دیا ہے لیکن نوجوانوں کے لیے معاشرت زندگی میں حصہ لینے کے مواقع کچھ زیادہ بڑھا دیا ہے ٹیکنالوجی نے جس طرح ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی ہے اسی طرح اس کے نقصانات بھی بڑی تعداد میں دیکھنے کو ملتے ہیں ماضی میں جو مشکلات ٹیکنالوجی نہ ہونے کی وجہ سے درپیش تھی وہ اب کافی حد تک حل ہو چکی ہے ٹیکنالوجی نے ہماری بہت سی مشکلات کو آسانی میں تبدیل کر دیا ہے پہلے کوئی ضروری کام کے لیے دور دراز کا سفر طے کرنے کے لیے کئی دن اور کئی مہینے لگ جاتے تھے آج ٹیکنالوجی کی مدد سے اس درکار وقت میں انسان کے سینکڑوں کام نپٹ جاتے ہیں ٹیکنالوجی کی وجہ سے زراعت کی پیداواری اور کارکردگی میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے گھر بیٹھے پیسے کمانے کے نئے اور بہترین طریقوں سے لوگ استفادہ کر رہے ہیں نقصانات ٹیکنالوجی جہاں ہمارے لیے فائدے مند ثابت ہو رہی ہے وہیں اس کے نقصانات بھی خطرناک ہیں اس نے ہمیں بہت ساری فکروں میں مبتلا کر دیا ہے اس کے زیادہ استعمال نے معاشرے میں بڑی خرابیاں پیدا کر دی ہیں لوگ زیادہ تر بیہودہ طرز زندگی اور تفریح کو فروغ دے رہے ہیں موبائل فون کا لگاتار استعمال بالکل نشہ جیسا ہوتا ہے اور انسانی دماغ کے لیے انسانی صحت کے لیے یہ کافی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اس کے اثرات سب سے زیادہ بچوں میں دیکھنے کو ملے ہیں جس میں وہ اپنا قیمتی وقت برباد کر رہے ہیں